म्हज्या आज्या आजोबाचे चार जाण पूत म्हजो बाब सगळ्यांत व्हडलो आनी ते बाकीचे तिगां ताच्या धाकले आमी तीग जाण भाव आनी व्हडलो भाव आसा तो लग्न जाला आनी ताका एक चलो जाला अशें करून म्हजी आई बाब दोग जाण व्हडले भाव भाभी आनी बारकेलो बाबू करून आमी सात जाणाची फॅमिली आमची म्हजें कुटुंबा बद्दल सांगपाक गेल्यार खूब आसा आमी आमचें कुटुंब सांबाळटा आसतना खूब कितें प्रॉब्लेम आयल्यार सुद्दां आमी तें कशें ना कशें तरी आमी मॅनेज करून हँडल करतात आमची कुटुंबा भितर जें कितें बाब सांगता तें आमी सगळे जाण आयकतात ताकाच लागून हो आमचो कुटुंब आनंदीन आसता आमच्या कुटुंबा भितर खुबशे अनेक प्रोग्राम किंवा सण आयले की आमी सगळे एक कडेन रांदतात जेवतात आनी बाकीच्या टायमार एककडेन बसतात तशेंच म्हजी इश्टा बद्दल सांगपा गेल्यार म्हजो इश्ट म्हळ्यार रमेश रमेश हो म्हाका स्कुला आसताना आमची फ्रँडशिप जाल्ली स्कुला साकून आमी हायसॅकँड्रीन पावले आमची फ्रँडशिप तशीच उरली हायसॅकँड्री कंप्लीट जातकच तो दुसरे कॉलेजीन गेलो आनी हांवूय दुसऱ्या कॉलेजीन गेलो सो आमी थंय डिवायड जाले थंय डिवायड जाले बट आमची फ्रँडशिप केन्नाय डिवायड जाली ना अशेंच सांगपाक गेल्यार खूब कितें हांव फ्रँडा बद्दल सांगपा शकता म्हळ्यार की जेन्ना जेन्ना म्हाका कसली डिफिकल्टी आसता म्हजी ला लायफान कितें तरी प्रॉब्लम आयिल्लो आसता त्या टायमाचेर म्हाजो फ्रँड म्हाका जाय तें गायडन्स त्या टायमाचेर दिता जेणे करून हांव कसलेय नॅगेटीव स्टॅप्स घेवपाक फाटीं सरतां